हाँ नमस्ते मैम बोलिए क्या चाहिए आपको

हाँ मन है हमारे पास वही फूलदान हो गया और वह जहाँ फूल बनाते हैं मैम आपको डिजाइन बताइए डिजाइन कौन सा डिजाइन चाहिए

हम्म हम्म तो मतलब न्यू डिजाइन चाहिए या ओल्ड डिजाइन चाहिए पुराना डिजाइन चाहिए या फिर नया अच्छा तो कलर बता दीजिए हाँ अच्छा हाँ तो मैम ले लीजिए

मैम मिनिमम पंद्रह या सोलह सौ रुपये लग जाएंगे क्या करूँ मैम हाथों से बनाते हैं क्या करूँ मैम हाथों से बनाते हैं मेहनत लगती है आपको पता ही है कि हाथों से बनाना कितना कठिन होता है तो पंद्रह सौ दे दीजिए पंद्रह सौ कह तो रहे हैं मैम

तो बारह सौ मैम इतना कम दे रही हैं तो कैसे होगा अब मैम अभी बारह सौ कह रही थी अभी एक हज़ार पर आ गई देखिए मैम इस इसमें मेहनत बहुत लगती है तो कृपया कर के तेरह सौ दे दीजिए एक ही हज़ार ठीक है फिर एक हज़ार दे दें एडवांस में कुछ देंगी या फिर आऊँगा जब बनाऊँगा जब ठीक है मैम क्या ही क्या ही कर सकते हैं तो क्या क्या बनवाना है आपको ठीक है ठीक है ठीक है मैम बन हो जाएगा आप ठीक हो जाएगा मैम आ रहें हैं बना देंगे हम्म हाँ मैम पता है न्यू डिजाइन में दिखा देंगे तुमको उसके बाद में ले लेना ठीक है